ہمارے علاقے میں بہت سے بہت بڑے ہاسپیٹلس بھی موجود ہے جو کہ ہر چیز کو پیسے بہت لگتے ہیں بڑے ہاسپیٹلس میں جانے سے غریب لوگ تو وہاں پر جا بھی نہیں سکتے ہیں اور سرکاری ہاسپیٹل میں ہی غریب لوگوں کا علاج ہو جاتا ہے یہ بڑے ہاسپیٹلس میں ہر چیز کی سہولت ہوتی ہے آکسیجنوں کی ہر چیز کی مشینوں کی مشنریوں کی ہر چیز کی سہولت ہوتی ہے لیکن پیسے بھی بہت لیتے ہیں خرچہ بہت آتا ہے اس لیے ہم لوگ چھوٹے ہی ہاسپیٹل میں غریب لوگوں کا علاج کیا جا سکتا ہے